دوڑنے کے دوران جس میں قدرتی کیمیکل خارج کرتا ہے جسے اینڈورفن کہتے ہیں یہ خوشی اور سکون کا احساس دیتا ہے اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے موڈ بہتر ہوتا ہے پریشانی اور بے چینی کم ہوتی ہے دوڑنے کی طاقت ہلکی یا درمیانی سطح کے ڈپریشن سے نکلنے میں مدد دیتی ہے منفی خیالات کم کرتی ہے خود اعتمادی بڑھاتی ہے جو لوگ باقاعدگی سے دوڑتے ہیں انہیں جلدی نیند آتی ہے گہری اور پرسکون نیند آتی ہے صبح ذہنی طور پر تر و تازہ محسوس ہوتا ہے دوڑنا ایک طرح کا تحرکاتی مقا مراقبہ بھی ہو سکتا ہے خیالات منظم ہوتے ہیں انسان لمحۂ موجود میں جینا سیکھتا ہے غیر ضروری سوچ وچار اور بےچینی کم ہو جاتی ہے جب انسان اکیلے دوڑتا ہے وہ اپنے دل و دماغ سے بات کرتا ہے جذبات کو پہچانتا ہے زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں ایک سادہ دوڑنے ختم